ٹیوبویل ایک ایسا نظام ہے جو زیر زمین پانی کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک لمبا پائپ ہوتا ہے جو زمین میں بہت گہرائی تک نصب کیا جاتا ہے اس پائپ کے ذریعے پانی کو اوپر لانے کے لیے ایک طاقتور موٹر یا انجن لگایا جاتا ہے جب موٹر کو بجلی یا ڈیزل سے چلایا جاتا ہے تو وہ پائپ کے اندر ایک پمپ کو حرکت دیتا ہے جو زمین کے نیچے موجود پانی کو اوپر کھینچ کر زما زمین کی سطح پر بدلے آتا ہے یہ پانی پھر کھیتوں کو سیراب کرنے یا گھریلو استعمال کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے ٹیوبویل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے پانی کی مسلسل فراہم ممکن ہوتی ہے